गथ'फोरा गावसोरनि ओरैनो थानाय समाव रंजानायनि थाखाय जोङो गोदो गेलेनानै थायोमोन गोदोनि जुगाव ओरैबादिमोन जे जोङो फरायनायनि अनगायै ओरैनो थानाय समाव गेलेनानै समखौ बाउहोलाङोमोन आरो गेलेनायनि गेजेरजों जेरै बाथा जोङो बेफोरखौ गोदो बाथाफोरखौबो गेलेनो मोनदों नाथाय आथिखाल मुगायाव बेफोरबादि गेलेनाय बा रंजानाय बेफोरखौ बारा जोङो नुनो मोनलिया आथिखालाव गासिबो गथ'फ्रानो सोरांबानो मबेलजोंनो थाजोबसै बा सोरबा बिमाफ्राबो बेबादिनो गावसिनि खामानि दामानि नि थाखाय ओन्दैफोरखौ मोजाङै गेलेहोनो हाया माया बेफोरबादिनि समावनो ओन्दैफोरनो मबेल होनानै दोनो आरो ओन्दैफ्राबो बेबादिनो सर' जालांबाय आरो नाथाय गोदोनि दिनाव बेबादि नङामोन गोदो मबेल फोरखौबो बारा नुवामोन जोङो ओरैनो थानाय समाव गेलेनायनि गेजेरजों समखौ बारहोहरोमोन गोदो बिराथ गोबां गेलेग्रा जोङो गोबां ज' ज' गेलेलायोमोन आथिखालाव दाथ' ज' ज'बो गेलेनायबो बारा नुनो मोनलिया हारसिं हारसिं गावानि गाव न'आव हाबसोनानै थायो बा मबेल नायनानै थायो आथिखालाव बेफोरबादिखौ गोबां खम नुनो मोनबाय आरो बेखायनो आथिखालनि जेनेरेसन आ आलदा आरो गोदोनि जेनेरेसन आ गोबां फाराग जाबाय आरो